हेल' आङो माबादों नै आङो गोमखां फुरिनिफ्राइ बुंदों माइ बायनो सानदों आं आमफ्राइ माइआ मा मा माइ दङ आरो जोसाफोर दामफ्रा बेसे बेसे बेबा नयस'द्राय थाङाखैदां

नयस' जानाय नङादां माथो जोंनाव दतमा बाजाराव माबासो आदस' आदस' खमनिनो मोनो माथो दे होमबाबो जोंनि एखे माबायैनो होदो जोंनि दतमा बाजारनि दे जायखि जाया एसे खमायदो एसे खमायबा लांसै बिदिनो माबा आदस' बिससोनि लादो बेखौ रनजिदखौ रनजिदखौ आदस' बिसनि लादो दे अननानै हरदो बुर्जा लाबोगोन ना आङो एसे बुरजा लागोन नालाय एसे बुरजा लागोन नालाय खेबसेयैनो नोंखायनो एसे खमाय जानो लुबैदां

दे अननानै एसे सिना जाना एसे सिना जाना हिसाबै अननानै खुनुरखुम दे एसे खमाय बावदो एदसे खमाय बावदो दे आदस' बिस लादो बिसखौनो लादो दे अरजाया हाब आंहाबो थेला बारहा दङ ना दे दे दसथाखा बाराय बावसै आदस' थ्रिस औ आदस'थ्रिस थेला बारहा दङ ना आंहा औ दे दे जागोन दे औ औ दाहायनो हरफिन औ दे